हांव आंबावलेचें हो होय होय आमी सकाळचे धा ते सांजेचे चार पासून आसता ओके

आं सद्याक आं सद्याक आमचे कडेन बांगडे आहा फ्रेश जाय जाल्यार ते पांयशी रुप्यांक पांच बी पोडटा तुमकां व्होडले आसा ते पांयश्यांक पांच आतां तुमी बल्कान घेता जाल्यार कमी करपाक शकता तुमकां कितलेशे जाय बल्कान घेता जाल्यार दिवपाक शकता

आनी एक वोडोवपाक जाता सोव दिवपाक जाता आठ जायना सुंगटा आमची कसले जाय तुका आमचे कडेन बारीक आसा आनी मोटे बी आसा कसली जाय तुका ओके बारीक आहा तें दोनश्यांचो एक वांटो होय होय उरतलें तुका पेक करून दवरता हांव ओके आं बरें